जों गामिनि दखानाव दालि आलु बायदिसिना दाम गारनानै जानांगौ आरो बुहुदआनो दाम खरस जानाय लोंनाय दखाननिफ्राय लाबोनानै जानांगौ आरो जोङो दा जों माइरंखोबो बायनानै जानांगौ आरो दाम होनानै जानांगौ जाहैयो सल्लिस थाखा फन्सास थाखा इदिहाय जानांगौ जोङो मा दा जों बाजाराव थांब्लाथाय खमाव मोनो आरो मैगंफोरखो

जोङो बाजारफोराव बा थांस्लाबनो हायाब्ला जानांगौ गामिनि दखानाव इफोरबायदि आर' जोंथ' दा गोजानाव बाजाराव थांस्लाबनो हायाब्ला लायनांगौ जाहैयो गामिनि दखानफोराव इफोरबायदि दा मा खालायनानै खरसाफोरा फैसाफोर गैयाब्लाबो जों खरसा खालायनानै जानांगौ जाहैयो आरो गामिनि दखानाव इफोरबायदि आर'